جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے اترپردیش میں تمام بگاڑ ہو چکا ہے آج ہمارے اترپردیش کی لڑکیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں ایسے گندے کپڑے پہنتی ہیں کہ وہ سیکسول ڈریس ہوتی ہے اور اتنی برائیاں آج آج عام ہو چکی ہے چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو آج دونوں کے اندر اتنی برائیاں گالی دیتے ہیں ناچ گانا کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں یہ سب چیزیں یہ نظام بگڑ چکا ہے وہ ہلاکت کی طرف ہو چکے ہیں نہ وہ ٹائم پر جو ہے ہمارے یہاں پہ شادیاں ہورہی ہے اور نہ ہی وقت پر جو ہے کچھ کام ہو پاتے ہیں آج ہماری نوجوان نسل گناہوں میں لت پر ہو کر نشے میں آوارگی میں عیاشی میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کارن آج ہمارے اترپردیش کا نوجوان اترپردیش کی عوام آج بہت دور جا چکی ہے بہت نقصان کی طرف ہلاکت کی طرف ہو چکی ہے